جى جيساكہ آپ نے پوچھا ہے كہ ميرا يادگار سفر كون سا تھا تو ميں اس كے بارىے ميں آپ كو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں اصل ميں ايک بار كچھ دوستوں نے پروگرام بنايا دھرم شالہ جانے كا ہماچل تو ہم سب نے مل كر ايک تاريخ ركھ دى جانے كے ليے اس كے بعد ہم سب لوگ اسى تاريخ ميں چلنے كے ليے تيار ہو گئے سہارنپور سے دھرم شالہ چلنے كے ليے ہم نے گھر سے كھانا وانا تيار كرا ليا ايک سيلپ وہ صبح كا ٹائم تھا تو لنچ ہم نے گھر سے ہی لے ليا تھا اس كے بعد پھر ہم بس سے نكل گئے راستے ميں تھوڑا بہت چائے وغيرہ يہ سب ہم نے ليا اس كے بعد پھر ہم دوبارہ سے چلنے لگے ايک جگہ بس ركى رات كے ٹائم تو وہاں ايک ہوٹل تھا ہم نے اس ميں ڈنر كيا ڈنر كافى اچھا تھا جہاں پر ہم نے كيا تھا اس كے بعد پھر ہم چلنے لگے كافى لمبا سفر تھا تو تھکے تھے وہاں ہم نے ايک ہوٹل بک كيا تھا تو اس ميں جا كر ہم نے آرام كيا فريش ہو كر سب لوگ رات ہو چكى تھى تو سو گئے صبح پھر ہم نے كہيں اور جانے كا دھرم شالہ ميں گھومنے كا پروگرام بنايا اس كے بعد سب لوگ فريش ہو گئے تو جو ہمارا ہوٹل تھا اس كى ونڈو تھى اس ميں سے جو ويو تھا ايک ندى كا وہ بہت ہى بہت بہت پيارا لگ رہا تھا اس كے بعد ہم سب لوگ گھومنے كے ليے نکل نكل گئے اس كے بعد ہم پہنچے پيرا گلائڈنگ كے ليے پيرا گلائڈنگ ہم سب نے كى كافى اونچى پہاڑى تھى اس پر ہم سب لوگ كو لے كر ايک گاڑى گئى وہاں اس نے ہميں چھوڑ ديا اور پيرا گلائڈنگ والے سے ہمارى بات ہو گئى پھر ہم سب كو پيرا گلائڈنگ كرنى ہے تو پيرا گلائڈنگ میں جب اس نے اوپر سے ہی كودايا تو بہت ڈر بھى لگا ايک دم ليكن اس كے بعد بہت مزہ آيا وہ ميرا سفر بڑا انٹريسٹنگ تھا كيونكہ اس ميں پيرا گلائڈنگ ميں نے كى تھى كافى اونچائى كى وہ پہاڑى تھى لگ بھگ بارہ سو فٹ كى اونچائى تھى اس كى اس سے اس نے ہميں كودايا تھا اور ہميں نيچے آنے ميں پيرا گلائڈنگ سے لگ بھگ پندرہ منٹ لگے تھے وہ ميرا سفر بہت ہى يادگار رہا كيونكہ اس ميں پيرا گلائڈنگ ميں نے كى تھى بہت اچھا لگا تھا